आङो थांनाय बोसोराव टिपकाइनि बग्रिबारिनि महामाया थानसालिआव थांनाय जादोंमोन बे थानसालिया क'क्राझार जिल्लानि परबटजरा मिरु बेंखनआव गोग्लैयो बे थानसालियाव जोंनि आसामआव नैथि गोहो गोरासिन थानसालि होननानै मानिजायो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय गोबां सिबियारिफोर बे थानसालियाव फैनानै फैनाय नुनो मोनो बे थानसालिया जोबोद समाइना बे थानसालियाव ब्रैजौ रोजा बोसोरनि नेम बायदियै बिमा दुर्गा फुजानि समाव जिब जुनारनि बोरलि होनानै बिमा दुर्गाखौ फुजियो बे थानसालिआ जोबोर समायना बे जाय गामि बारहावा आरो निजोम आरो मोजां मिथिंगायारि थासारि आरो बे थानसालिआव दे जा बायदि गोसोखौ गोग्गो आरो गोथार मोननो बिबायदि थासारि आं गुबुन जायगायाव मोननो हायाखै बे थानसालियाव हाजोनि गोजौ आव मोनसे नन्दि दं जायखौ गोबां मानसियानो मानियो दे दे नन्दि एबा इसोर सिबनि लाइजाम दैथाइगिरिनि खोमायाव गोसोनि साननाय लुबैनायखौ बुंनोबा जाफुंगोन होननानै गोबां सम आगोलनिफ्रायनो सिबियारिफोरा फोथायो